पहिरियों कांग्रेस सरकार हुई उहा बि सुठी हुई उन खां सुठी वरी बीजेपी सरकार आई आहे बीजेपी सरकारु अॻिते अॻिते ॾाढो सुठो कमु करे छॾियो अथई पहिरियों खां सुठो करे छॾियो रस्ता ठाहिया अथई रोड ठाहिया अथई मेट्रो ट्रेनियूं ठाहिया अथई हर ॻाल्हि में सुविधा रखे थो माना पहिरियों ॿाहिरि न निकरंदा हुआ माण्हू हाणे सभु ॿाहिरि था निकरनि बिंदास घुमनि था बीजेपी जॾहिं खां वठी सरकार आई आहे उन खां पो त अॻिते ॾाढो सुठो सुठो थो थींदो वञे ॾाढो बीजेपी अॻिते बि असांजो सुठो ई करे थो पियो असांजे लाइ सुठो थो करे पियो पर जेको करे थो न बीजेपी मोदी सरकारु असांजे लाइ थी सुठो करे हाणे बि कयो अथई ऐं अॻिते बि सुठो कंदो मोदी सरकारु जहिड़ो कोई माण्हू ई कोन्हे को उहो रोड बि सुठा थो ठाहे रस्ता बि सुठा थो ठाहे पियो हर गाडन थो ठाहे हर ॻाल्हि में सुविधा रखी अथई असांजे सूरत में एतिरी सुविधा रखी अथई पहिरियों खां ॾाढा असां ख़ुशि आहियूं मोदी सरकार वेठी आ त असांखे ॾाढो सुठो ही तो लॻे पियो मोदी सरकार जेड़ो कोई काने भले पहले हुयो कांग्रेस उआ कांग्रेस ई ॻाल्हि हाणे कांग्रेस खां पोइ त मोदी सरकार ई वेठो आहे न पर मोदी सरकार जी जाम हले थी ऐं सुविधा बि सुठी थो रखे पियो हर ॻाल्हि में थो रखे कंहिं ॻाल्हि में नथो रखे पियो सभु ॻाल्हि में मतिलबु कयो अथई हर ॻाल्हि में माना रोड ॾिसे ट्रेनियूं मेट्रो ट्रेनियूं कॾियूं अथई राति जो माण्हू घुमी सघे थो पियो हर ॻाल्हि सुविधा ॾिए थो पियो असांखे पर असांखे एॾी सरकार किथे न मिलंदी मोदी सरकारु जहिड़ी असांखे जेको करे थो असां नज़ारा ॾिसूं था उन जा त असांखे ख़ुशी थिए थी असां दुआऊं ॾियूं था मोदीअ खे मोदी साहिबु अॼु बि सुठो ई कयो था अॻिते बि सुठो ई कंदो मोदी साहिबु हाणे बि कयो अॻिते बि सुठो ई कंदो असांखे अहिड़ो ई खपे असां बि मोदी जहिड़ा ई आहियूं असांखे बि मोदीअ जी पसंदि ईंदी आहे हर ॻाल्हि मोदीअ जी असांखे सचाई ईंदी आहे असां कूर त न ॻाल्हाईंदा आहियूं असां मोदीअ सां गॾु ई आहियूं असां किथे बि वेंदा आहियूं असांखे पाणे ई चवनि था तव्हां मोदी सरकारु आहियो असांखे ॻाल्हाइण में ई सम्झी वेंदा आहिनि तव्हां मोदी सरकारु आहियो ऐं असां मोदी सरकार वांगुरु ई हलांदासीं असां बि सचाई ते हलंदा आहियूं असांखे ॾाढो इहो मोदी सरकार जो हिकु हिकु जेको करे थो असांखे सुठो ई थो लॻे पियो असांखे अॻिते बि मोदी सरकार ॾाढी सुठी कंदो बढ़िया ई कंदो उन जी अञा लंबी उमिरि कंदो अञा बि सुठो कंदो बढ़िया ई बढ़िया कंदो असां भारत लाइ थो करे सिंधी सॼे पूरे भारत लाइ थो करे मोदी सरकारु असांजे लाइ ॾाढो ई सुठो कंदो ऐं अॻिते बि सुठो ई कंदो असांखे मोदी जी साहिब जी मोदी साहिब जी मोदी साहिब जी धन्यवाद आहे और अॻिते बि सुठो ई कंदो असांखे सुठे में सुठो ई करे ॾिए करे थो पियो धन्यवाद